کمر درد کا الحمد للہ مجھے کبھی اس پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے میں اس سے بہت دور ہوں خدا اس سے مجھے محفوظ فرمائے لیکن میرے گھر کے بڑے بوڑھے بتاتے ہیں کہ بہت بہتر طریقہ جو ہے اس بیماری کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت مشہور حکیم ہیں جو میری رہائش سے بہت قریب میں ہی ہے ان کا اپنا ہاسپیٹل ہے جس میں ویسی اور گھریلو طریقے سے بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ کمر درد میں انسان کو ورزش پر دھیان دینا چاہیے اور ان کو کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے جس سے یہ بیماری بڑھتی ہے جیسے گوشت وغیرہ اور وہ کچھ تیل مالش کے لیے دیتے ہیں ان کی کچھ خاص قسم کی جڑی بوٹی ہے جس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے